आंहा पारसनेलि मोनसे थांखियानो जाहैदों आबाद मावनाय आरो बे आबादनि गेजेरजों आङो गावनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय आङो मिजिंथिनानै दङ दा ओंखायनो आङो आबादनि गेजेरजों गासैबो रोखोमनि न'खरनि जौगानायनि थाखाय आङो खामानि मावनो लादों जेरै माने आङो बारियावनो आं गय बागान थाम बिगासो गय गायनो नाजादों आरो माखासे गायनायबो जाहैबाय आरो बेखौ आङो मोजां रोखोमैनो आबाद खालामनानै बे गय गायनायनि फिथाइजोंनो न'खरखौ माखासे रांखान्थियाव जौगाखांहोनो थाखाय आं नाजागासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो आङो माने आबाद हिसाबै माइ गायनाय बोथोराव माइ गायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ आङो खामानि मावनानै जेरैबायदि रांखावरि बिथिङाव जौगाखांनांगौ बेबादि जौगाखांलांनो थाखाय आङो नाजागासिनो दङ बे मोनसे आंनि फारसनेल माने थांखि एबा मिजिंथिनाय बेनि थाखायनो आङो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय आङो गावनि नाजानायनि गेजेरजों आबाद मावनो आखायाव लानाय जादों मानोना साख्रि बाख्रिनि बाथ्राखौ सिन्ता खालामनानैब्लाबो माने आजिकालिथ' साख्रि बाख्रिखौ मोननो थांला बेनि थाखायनो आङो आबादनि गेजेरजोंनो न'खरखौ मोजां रोखोमै सालायलांनो थाखाय आङो आबाद मावलांनायनि थांखिखौनो मोनसे पारसनेल थांखि हिसाबै आङो आखायाव लानानै दङ